तव्हां कैब चालक था ॻाल्हायो असांखे भई आहे न ॿाहिरि घुमण लाइ गाॾी बुक करिणी हुई त तव्हां ॿुधाए सघंदा असांखे हिकु मतिलबु मुंहिंजी साहेड़ी आहे ट्विंकल आहूजा उन्हनि तव्हांजो रेफेरंस ॾिनो हुयो तव्हां मूंखे असांखे मूंखे राजस्थान वञिणो आहे राजस्थान दर्शन करणा आहिनि असां पंज ॼणियूं आहियूं पंज ॼणियुनि खे वञिणो आहे असांखे असां पंज ॼणा आहियूं पंज ॼणा आहियूं पंद्रहंनि ॾींहंनि जे लाइ वञिणो आहे त तव्हां ॿुधायो हा भले वांदो नाहे त चार्ज चार्ज घणो कंदा आहियो ॿुधाए सघंदा आहियो हिक माण्हूअ जे हिसाब सां उनते असांखे कुझु स्पेशल डिस्काउंट ईअं कुझु मिली सघंदो आहे मतिलबु इहे तव्हां भाड़े जे हिसाब सां तव्हांजा पंजवीह हज़ार फिक्स अथव भाड़े जे हिसाब सां पंजवीह हज़ार फिक्स अथव तव्हांजा हलो

मतिलबु उहो त घुमणु फिरणु उनजी चार्ज तव्हां हम्म ठीकु आहे भले हुजे कोई ईअं वांदो नाहे पर हाणे घुमण फिरण लाइ कोई सुठी जॻहि तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो उते राजस्थान में बि कहिड़ी सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि म तव्हांजा फिक्स चार्ज मतिलबु पंजवीह हज़ार ई अथव हा न हा हलो ठीकु आहे मां तव्हांखे पोइ ॿुधायांव थी